आं जुदि बायजोआव गोबाव साननि थाखाय थाहैयोब्ला आङो आंनि गार्देन खौ सिगां एसे मोजां जोथोन खालामग्रोखायो आरो बिनि उनावहाय दै होनो थाखाय सानदुं नांहोनो थाखाय आं न'नि मानसिफोरनि सायाव खोन्थालाङो बुंलाङो जाहाथे आंनि फलाहाय माने गार्देन आहाय गाज्रि जाया माने दै नांनाय बादि जायगायाव आरो दै सारजानायबादि जायगायावहाय आं जोथोन खालामनो होलाङो माने पाइप जों दै होनो आं थिनलाङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय जाहाथे माने बियो बिफांफोरा सानदुं गोसाजोंबो राना बा दै खमनि थाखायबो बे बुस्तुआ थैलाङा बेखायनो आं हाग्राबो फुनो थिनलाङो न'नि मानसिफोरखौहाय जेरैबादि सुबिदायै दोननांगौ आं बेबायदि दोनलाङो जाहाथे मोसौ मोसा बा बोरमाफोराबो जाहाथे बेखौ मोनजाफैया आरो माने बेखौ सम सम माने आं हाग्रा फुनो थाखाय थिनलाङो आरो सम सम फोसाबनो थाखाय माने बेखौ आङो थिनलाङो आखाइजों एसे एनै बेफोरखौ माने फोसाबनो थाखाय आं बेयाव थिनलाङो न'नि मानसिखौहाय माने बिसोरबो आं थिननाय बादिनो जोथोन लायो दा बिबार बारहांनाय बा बिबार बारनोसै समफोरावबो आङो माने दै होनायनि सायाव एसे केपासिटि लायो आरो मानि जाहाथे बिबारफोराव दै नांनानै सेवा बिबारा मोजाङैनो थायो बा बिफांफोराबो जाहाथे दै बारा जानानै थैलाङा बिनि थाखायबो आं दसेनो माने आइडिया हिसाबै आइडिया मटन आं बिसोरनो फोरोंनानै गालाङो आरो

बिफांफोराबो माने नोङो जोथोन लाबाय थायाब्ला माब्लाबाबो मोजां जाया आरो ओंखायनो जोङो बिफां फुलिनि हाफोरखौबो जों एसे एरै एरनानै होनांगौ जायो आरो बेखौबो जोङो फोरोंलांनो गोनां जायो बिदि बुंलांनांगौ जायो न'नि मानसिफोरखौहाय हाग्रा दांनो थाखायबो जों थिनलांनो गोनां जायो आरो माब्लाबा मानि बिनि बिलायफोरा बा फुला जुदि लावब्रेबायबा माबा मोनसे थासारिआव जाबायबा बेखौबो जों हानो थाखाय थिनलाङो जों आरो निहिर मोननाय समावबो जाहाथे निहिरफोरा एसे नाङो बे नांनायनि थाखाय आं बे जायगाखौबो एसे माने बोस्लाय बोस्लाय होनो थिनो माब्लाबा टाब फोरखौहाय आरो माने बिफांफोराबो माने ओरैनो दैआव दोनसोमबा बारा मोजां जाया आरो बेनि थाखायनो एसे एनै सिबस्रांनोबो आं थिनलाङो न'नि मानसिखौहाय जेरैबायदि माने जोथोन खालामनांगौ बेबायदि खालामनो थाखाय आं बिसोरनो गासिबो माबाखौनो आं फोरोंलाङो आरो बुंलाङो आरो माने आंनि जा एक्सपिरियेन्स आं जाबायदि खालामो जेरैबादि बिफांफोरा मोजां जायो माने जौगायो बिफांफोरा देरनायावहाय बे सिस्टेम नो आङो मानि खालामनो बिसोरखौ खालामनो थिनलाङो आंनि न'नि मानसिफोरखौहाय